अ हेल्ल' ऐ आं दङ नै स्कुलाव नों नोंबो फैयाखै होनबा स्कुलाव अ मानो दिनै परिखा अ परिखा अ ओइ जोंहा बेखौनो सान्दों र' खैराबारियावसो होनाय जायो ना अदालगुरियाव होगोन ना आक' गामिनि स्कुलाव सानजाराङावसो हैगोन बिदि जादों माने सानबाय थादों बिदिनो बबे मोनसेखौ बबे मोनसेयाव होनाय जायो गथ'आ माने परिखासो जादोंथ' रिजाल्टा ओंखारनायनि उनावसो माने नोंसालाय बबाव बहाथ' हगारगोन होनबा बहा

अ औ औ औ ए अ उनाव रिजाल्ट अ रिजाल्टआ ओंखारबा माबाबानो जाबाय दा रिजाल्टआ जेनेबा मार्चनि बेसेबांबा खालाराव होगोन दा ए ए परिखायाथ' मोजां जादोंखोमा आरो सानसे दङआनो खोमा परिखा

अ अ होनबा दा मा खालामना दं ओरैनो दङ अ ओंखाम जाखांबाय आंना बै औ आं बै परिखानिफ्राय ओंखारबाय दा थांनिसै आरो देह दे होनबा ना मोजाङै दंबा अह दे अह